हाँ नमस्ते भैया

हाँ नमस्ते भैया खाना बनाना आपसे सीख के हम भी सारे खाना मतलब बनाना सीखती हूँ नहीं मैं पनीर बनाना हाँ तो मुझे बताइए भैया देखी तो हूँ पर मुझे बनाने नहीं आता है

हाँ मटर पनीर बताइए जी भैया जी भैया

और अच्छा भैया और मुझे रोटी भी बिनाने नहीं आता है वह भी बताइए देखी हूँ पर

तो डी एम में बताऊँगी आपको